पंहिंजे संग्रह खे बहितर करण ढंग सां समुझण जे लाइ मां कोई बि शोध कान कयो आहे हा मगर थोरो घणो हिनजे बारे में पढ़ियो ज़रूरु आहे ऐं पंहिंजी ॼाण खे वधायो आहे मोबाइल जे माध्यम सां इंटरनेट जे माध्यम सां ऐं न्यूज़ अखबार जे माध्यम सां मां हिनजे बारे में पढ़ियो आहे ऐं इलाही ॼाण इकट्ठी कई आहे ऐं अॼु मुंहिंजे कलेक्शन जी हर कोई माण्हू सरहाना कई कंदो आहे कि तव्हां वटि इलाही कलेक्शन तव्हां इलाही सुठे नमूने सां पंहिंजो करेक्शन कयो आहे त इनकरे मां पंहिंजी पंहिंजी ॼाण खे वधाईंदे पंहिंजो कलेक्शन कयो आहे